हमरासनीके यहाँके विचारमे बोलै छी विचार अपनासनी बातसँ प्रचार हो जाइ छै कि आपसँ आपसमे बोललऽ जाइ छै तऽ प्रचार हो जाइ छै बातचीतसँ अपना भाषाके प्रचार करबा लै छी